साढ़े इत्थै उधमपुर जि'ले बिच बड़ियां अच्छियां सुविधां बी हैन लेकिन साढ़े ग्रांऽ बिच बड़ियां घट्ठ सुविधां न हैल्थ दे बारे च की के इत्थै बड़े दूर दराज जाना पौंदा लोकें जित्थै कोई गड्डियै दा इंतजाम निं ऐ कोई लोक जंदे न पालकियां करदे न पिट्ठी चुक्कियै लोक लैंदे न ते दूर पुजदे न अजकल ते आयुषमान कार्ड जेह्का चलाया ऐ मोदी नै मोदी नै एह् बड़ा अच्छा ऐ केईं गरीब लोग बचारे उ'नें गी फायदा होआ दा ते उ'नें गी हर साल पंज लक्ख दी सुविधा जेह्ड़ी ऐ दित्ती जंदी ऐ ते इस कोला लोक बचारे खर्चा नेहा होंदा इ'यां गै उधमपुर जां जम्मू जाना पवै ते ओह् मरी जंदे हे बस्से गै ते हून ओह् सुविधा हैन शैह्रें बिच हैन ते ग्रांऽ बिच निं हैन लोक जेह्ड़े हून अपनी सेह्त दा बारे च काफी जैदा जागृति होई दी ऐ पैदा होई दी ऐ हून जिस बेल्लै बी कोई बमार होंदा फौरन उसी अस अस्पताल जन्नै आं ते डाक्टर उसी आखदे जेह्ड़े टैस्ट करो टैस्ट जेह्ड़े फ्री होंदे की के मोदी साह्ब नै जे पंज लक्ख रपेआ उ'नें गी रक्खे दा होंदा साल दा ओह् साल दा निं ओह् इ'यां होंदा के कोई बड्डी बमारी होई जा ते ओह्दे आस्तै टैस्ट कराने होंदे ओह्दे आस्तै होंदे ते तकरीबन सारें लोकें गै आयुषमान कार्ड जेह्के न बनाए दे न अजकल ते काफी असें गी जेह्ड़ी ऐ सुविधा जेह्ड़ी ऐ मिलदी ऐ